ग्रामीण खेत्र में घणो करे खेल खेलनि जी जेकी आ्हे सुविधा न हूंदी आहे पर छा आहे खेल खेॾणु खपे ग्रामीण ॿारनि खे जेको आहे उन्हनि लाइ हिकु जॻह मतिलबु ठाहिणु खपे जिते ॿार वञी करे गुल्ली डंडो या कुझु खेॾण या क्रिकेट खेॾण ऐं उनखे पतो लॻे की भाई असां जेको आहे हीअ खेल कीअं खेॾियूं ऐं अॻियां वञी करे जेको आहे उनखे फ़ाइदा थियनि छाकाणि त गांव में सुविधाऊं ॾाढी घटि थींदियूं आहिनि ऐं ॿारनि खे पतो न लॻंदो आहे की असां

दुनिया जे हिसाब सां तरक़ी कंदा ऐं सभु कुझु सिखी वेंदा जेको इहे शयूं ग्रामीण में कमी आहिनि हीअ सभु शयूं हुजणु खपे जेको आहे काफ़ी इन्हनि सां ॿारनि खे तरक़ी थींदी जेकी आहे इहो सभु असांखे सोचणु खपे असांखे ॿार खे ध्यानु ॾियणु खपे